हायाथ' दोङो दाबनै दाबथाम खोनादों गायग्राखोनो मोना मा न' बिथा न' बिथाफोर उम हैथिंबो फानोनो फाननायालाय ए बै सोमब्लामो एसे फाननोनो दाम दामाथ' मिनथिथ'आ उनाव रायलायनानै लाजागोन आरो उम उम खय बिगा नांगौ सारि बिगा दं

ओ बेखौ रायलायगोन आं बिखौ उनाव रायलायना लाग्रोनि मालिखखौ हाया गायग्रायानो ओइ बलानि बलानि खाथियावनो दामाखौसो बेसे नांगौ बेखौसो मिनथिया दा लामा सेराबो दोङो दा बसे बेयाव दुइ बिगासो जागोन आरो आर ओरैजाय गायग्राया बलानि जिङावमोन बे दुइ बिगा सारि बिगा गोथौ दै मोनो ओहो बेलेग बेलेगनि दामाख' बेलेग बेलेग जागोन बै सासेया बेसे बियो बै सासेया बिसां बियो लायरायनांगोन आरो ओ आं खबर लानानै खोनथाहरगोन आं अ